जोंहा न'खराव दाव दङ दावनिनो आबाद जेनेबा फालांगि जाहैबाय जोङो दावखौ बिदि लायो जोङो दङ दासान्दि मा बाजिसो दङ फानोबो जोङो बिदिनो सम लानानै हुरा फानो आरो ना मानोना जों बेखौनो मोनसे आबाद होननानै सानबाय नालाय ओंखायनो जों फानोबो न'खरावबो नांगौआव बाहायो दाव बिमाया दासान्दि दङ जोंनाव गोबांनो मा बाजियानो दं आरो बेफोरनि फिसाफोर जोंहा दाव बिमाखौ थिनानै दोनबाय थायो आरो फिसाखौ फानो देरबाथाय फानो आरो बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो ना जोङो दावखौ गोबां दाव लकेल दं जोंनि नआव दाव लकेल फानो आरो दाव लकेलजों लोगोसे गोबां आबाद दंबावो जोंहानि न'आव जेरै दा अमा दं बोरमा दं अमायाबो दं जोंहानाव बोरमायाबो दं सिबो दायो आङो सिखौबो दानानै फानो जिउआव माने जा खामानि जों मावनानै आं सोलिलांनो हागोन बिखौनो मावो माने गोबां खामानि बिफोरबायदिनो जेरै सि दानायाबोथ' खामानि ओंखायनो सिखौबो दायो सिखौबो दानानै आबाद बायदिनो बाहायो आङो गय बागानबो दङ एसे गय बागानावबो जायो फाननानै एसे एनै खरसा ओरैनो दा जिउआव मानसिनि जिउआव नांगौआनो थोआ नालाय ओंखायनो जोङो थोजासेखौ मावो आरो ना दावजोंबो खावसे अमाजोंबो खावसे बोरमाजोंबो खावसे आरो सि दानायजोंबो खावसे जिउ खुंलांनो होननानैनो सिखौबो बिदिनो गोबां दायो एखम्बा बेखौ हाबा गेजेरावनो खुन्दुं बायना दोनलायबाय आरो सोंलायबाय हाबाथाय हाख'नानै सोंलायबाय ना सोंनानै आरो दालायबाय दाबोथ' आं सि दागासिनोआनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो माइ आबादबो मावो जोङो बोथोर लाना बोथोरसो नालाय बोसोराव खेबसे माइ आबादाबो दैज्लां सफैबाथाय मावबाय माइ आबाद दावआबो बेफोबायदिनो जाखांनाय समाव जाफुबाय बोरमा अमाफोराबो दङ अमाखौबो फानबायानो थायो जों सि दानायाथ' आंनि मावगुबै खामानिखा सानफ्रामबो थायोयानो सि दानाया अनेक गोबां रोखोमनि सि दायो आं जेरै गामसा बिहु फालि मान फास्रा आरो ना आरो इन्दिनिबो फास्रा दादों आं बे इन्दिनि फास्रायाबो आंनो जेनेबा मोनसे आबाद बायदियावनो गोलैदों बे इन्दिनि फास्रायाबो आंनि थाखाय माने आं बेखौ फाननानै गोबां फैसा खामायनो हादों जिउआव नांगौखौ लानो हादों जेन'बा जेरै इन्दिनि फास्राखौ फानस्लायनानै दख'ना बायनाय गोबां लानो हादों आरो ना दावखौ फानानैबो जों बिदिनो न'खरनि गोनां बुस बेसादफोरखौ बायो जेरै जानाय लोंनायावबो जों बाहायो मानसिनि जानायावथ' दालि थाव संख्रिखौल' बुंजोब जाया गोबां जानाय मानसिनि जिउआवथ' गोबां माब्लाबा माबा जायो माब्लाबा माबायो बेफोरखौनो बायनानै जायो आरो ना जों मोनसेखौ फानना मोनसेखौ बायस्लायनानै जानाय बेफोरनो जोंनि आबाद माइ फानोबो जों माइखौबो गायो जों गायनानै फानो बेफोरबायदिनो आरो इयुनावबो गोबां बेफोरबायदिनो आबादजों मावलांनानै बोथोराव आबाद मावलांनो सान्दों बेफोरबायदिनो दावखौबो जों लालांबाय थानो सान्दों अमाखौबो बोरमाखौबो जिखौबोथ' आं दालांबाय थागोन बेफोरबायदिनो गोबां सम दिहुनथारनानै माने दायो आरो ना आं सिखौबो दाव अमा नायनायजों लोगोसे जिखौबो दालाङो